गाँवके जिंदगी शहरके जिंदगी से तऽ बहुत अच्छा छै लेकिन गाँवमे देखबहो दिक्कत छै इएह कि गाँवमे तीन चारि गो चीज मूल रूप से तीन चारि गो चीजके कमी छै जेकरा कारण आदमी गाँवमे रहैत लऽ नहि चाहैत छै लेकिन शहर से बढ़िआँ गाँवे छै गाम खुला हबा लगैत छै पूरा खेत खलिहान छै सब किछु हरा भरा देखै लऽ मिलैत छै तब पर भी लोग शहरमे रहै लऽ पसंद करैत छै गाँवमे रहै लऽ किआ किआकि गाँव पर सरकार धिआन नहि दै छै बढ़िआँ से अगर सरकार धिआन भी दै छै तऽ वहाँ पर जेतना भी छै नेता लीडर छै गाँवके बिकास खातिर जितना भी आबैत छै फंड ओ नेता लीडर खाय पीके खतम करि दै छै ओहि कारण गाँवमे देखहो चार पाँच गो चीज छै जे मूल रूप से ओकरा कमीके कारण जादा रूपआ पैसा बला आदमी शहरेमे रहए लऽ पसंद करैत छै गाँवमे नहि रहए जेना हो गेलै गाँवमे बढ़िआँ शिक्षा नहि मिल पाबैत छै गाँवमे इलाज नहि हो पाबैत छै बढ़िआँ से गाँवमे सड़क नहि रहैत छै बढ़िआँ से गाँवमे बिजलीके बेबस्था नहि रहैत छै बढ़िआँ आओर गाँवमे डॉक्टरी इजाज जे हो गेलै अस्पताल ओसब बढ़िआँ बेबस्था नहि छै ओहि कारण गाँव से बढ़िआँ शहर होइत छै जे कारण इएह सब चारि पाँच गो मूलभूत आधार छै जेकरा कारण सब आदमी शहरमे रहनाइ पसंद करैत छै सरकारके ई पर धिआन दिएके चाही अगर सरकार एहि पर धिआन दै देतै मानि लहो चारि पाँच गो चीज छै जेना अस्पताल होइ गेलहुँ डॉक्टरी इलाजके बेबस्था बढ़िआँ करि देतै शिक्षाके बेबस्था बढ़िआँ करि देतै बिजलीके बेबस्था गाँवमे करि देतै बढ़िआँ

सब लोग गाँवेमे रहनाइ पसंद करै लगतै इएह चारि पाँच गो चीजके कारण सब की करैत छै शहरमे रहैत छै एहि से शहरमे जे भी रहैत छै तऽ ओकरा सबके पूर्ति गाँवे से होइत छै खेनाइ पीनाइ जेतना जे समान छै दूध लै दूध ई मानि लिअ जहो गाँवमे जतना सब चाबल गहुँम सब अनाज सब गाँवे से ने जाइत छै वहाँ सबजी सब तरकारी सब पहुँचैत छै ओकरा इएह सब पर सरकारके धिआन दिएके चाही सरकार नहि धिआन दै छै तऽ अपना हमरा सरकार से माँग छै की ई जे छै चारि पाँच गो चीज बतैलियो ओहि पर सरकारके धिआन दिएके चाही सरकारके भोटो दै छियै इएह सब कारण कि जे हमरा गाँवमे शिक्षाके बेबस्था करि देतै बढ़िआँ इलाज करबै आबै बढ़िआँ करि देतै बेबस्था बिजलीके बेबस्था होइ जेतै बढ़िआँ हमर गाँवके बच्चा बिकास करतै लेकिन भोट देलाके बाद सरकार यहाँ से गायब हो जाइत छै नेता लीडर नुकाए रहए छै सब अपना अपना शहरमे चलि जाइत छै मस्ती करैत छै इधर फेर जे हमर सबके हालत रहैत छै ओएह हालतमे हमसब रहि जाइत छियै गाँवमे पुल पुलियाके निर्माण नहि करबबैत छै सरकार जेकरा कारण पानि जहे तहे आ जाइत छै पानि लागि जाइत छै मच्छर फैल जाइत छै मच्छर से बीमारी हो जाइत छै गाँवके आदमी बहुत दिक्कत होइ छै गाँवके बिकास नहि हो रहैत किआकि गाँव पर केओ धिआने नहि दै छै जेकरा भी जेकर भी बिकास हो जाइत छै जे जेकरा सरकार जेकरा पर धिआन दै छै जे नेता लीडर बनैत छै ओ सब शहरमे शिफ्ट हो जाइत छै तऽ ओकरा गाँव पर की मतलब छै गाँव से ओकरा गाँव पर ओ कथी लऽ धिआन देतै सब अपना ओ रहैत छै प्राइभेटमे अपना बाल बच्चा सबके पढ़ेलक प्राइभेट इसकुलमे गाँव बलाके किछु उपाए नहि छै तऽ की करतै ओ कहाँ से प्राइभेटमे पढ़तै ओसब सरकारी सरकारी इसकुल छै सरकारियो मानि लहो इसकुल छै नामेके छै सरकारी इसकुलमे पढ़तहुँ सरकारी इसकुलमे जे मास्टर छै ओकर बाल बच्चा सरकारी इसकुलमे नहि पढ़तहुँ ओसब प्राइभेटमे पढ़ेतहुँ किआकि जानैत छियै सरकारी इसकुलमे कोइ फायदा नहि छै सरकारके रूपआ लेतहुँ सरकारी नौकरी करैके लिए लेकिन पढ़ेतहुँ अपना बाल बच्चाके प्राइभेटमे आ अपने अइतहुँ आ सरकारी इसकुलमे टाइम काटिके जइतहुँ ओकरा अपना बेतन मिलैत जाइत छै ओकरा की मतलब छै सरकारी अस्पतालमे जेबहो इलाज करबाबै डॉक्टर लाख दू लाखके महिना सरकार से रूपआ लेतहुँ हमरे तोरे रूपआ गरीबे आदमी टैक्स भरबहो की करबहो नहि देबहो ओएह बला सब रूपआ लैके सबके बेतन मिलतहुँ लेकिन सरकारीमे तो जेबहो इलाज करबाबै डॉक्टर पुर्जा कटाएके जेबहो डॉक्टर तोरा देखबो नहि करतौ ओ कोन कोन चीज ने घसि देतौ पुर्जा पर तोरा पढ़िओ नहि पैबहो जेबहो तोरा दबाइ देतौ आ नहि देतौ दबाइ कोइ ठीक छै की देलकौ नहि देलकौ दबाइ लिखलकै तोइ तोइ जे दबाइ खाय रहलहुँ ओएह दबाइके नाम तोरा नहि पता छऽ ओ नाम लिख देतौ तोइ आब तोरा जहर खिला रहल हँ की खिला रहल हँ किछु पता नहि छै अपना टाइम पूरा करतौ सरकारी जे डॉक्टरो आर छै तेकर बाद अपन प्राइभेट क्लीनिक जे खोलने रहतौ ओहिमे अपन जाइके बढ़िआँ से इलाज करतौ आ बढ़िआँ से इलाज करबाबैके छौ तऽ जाहो रूपा देके अपना इलाज कराहो प्राइभेटमे मास्टरो आरके ओएह हाल छै सरकारी इसकुलमे एलहुँ आ टाइम काटलक अपना शाम सुबह फेर घर पर कोचिंग जेतऽ प्राइभेट अपना जाहो रूपा दैके करहो कोचिंग सरकारी चीज तऽ मानि लहो ओकर स्थिति गड़बड़े ने छै सरकारी जे छै जतेक आदमी छै लेकिन इनके ई धिआन दिएके चाही सरकारके जेकरा हमसब चुनैत छियै भोट दै कऽ ओएह सब भागि जाइत छै की करतै सब सब नेता लीडर जेतना भी नेता लीडर छै सब एके रङ्ग छै नीचाँ से ऊपर लै नीचाँ से लैके ऊपर तक सिस्टमे खराब छै केओ सब जितना भी नेता लीडर बनैत छै सब अपने पेट भरै लऽ चाहैत छै ओहिमे अयलौ गोर लागिके कल जोड़िके भोट माँगलक आब ओ जीत गेलऽ भए गेल आब ओ अपनामे मस्त भए गेलहुँ तोरा कथी लऽ पूछतऽ अपना जिंदगीमे ब्यस्त होइ जाइत छै चाही गाँवके आदमियोके जागरूक हुएके चाही अपन प्रतिनिधित्व चुनैके चाही बढ़िआँ से चुनैके चाही जाति धरम पर नहि धिआन दिएके चाही जाति धरम पर धिआन दैके भोट देबहो तब इएह सब हाल होयतौ भुखल मरबहो